बिदि होननानैनो जों गोदो गामियाव गेलेनायाव जों गामिनि लोगोफोरजों बाथा गेलेनाय लोगोफोरजों अनेक एन्टारेसट जायो आरो जोङो बाहाय गियानखौ बारायहोनो हायो लोगो दिगि मिनिलायनो हायो आरो जों खिखर गेलेयो लोगोफोरजों जों गियानखौ बेदिनो बारायलांनो हायो जों गियानखौ खिखर गेलेनाय आरो बिदिनो खाबादि गेलेनाय खै गेलेनाय बिदिनो जों लोगोफोरजों अरायबो गेलेलायनानै जोंनि गियानखौ बाराय होनो आरो खायदा बुध्दिखौबो जों मोननो हायोमोन लोगो दिगि रायलायलायोमोन जों बेबादि गेलेनाय जों जोंनि टाइमखौ जों बारहोनो हादोंमोन जोङो उन्दै समाव बेबादनो बाथा गेलेयो बाथा गेलेनायाव बिदिनो जोङो अनेक गिला बेबो गेलेनानै जोङो जोंनि टाइमखौ अरायबो मोजांआव जोङो गियानाव बांहोनो हायोमोन जोङो बेबादिनो गथ'फोरखौ लानानै एबा जोंनि लोगोफोरखौ लानानैबो फोरोंलायोमोन बेबादिनो जों जोंनि लोगोफ्रा अरायबो खायदा बुध्दि गियानखौ बांहोलांनो हायोमोन आरो जोंनि गोसोआ अरायबो बेबायदि खेला गेलेयोबा साफा जायोमोन आरो बेमार आजारनिफ्राय जोङो अरायबो बारग'नो हायोमोन बेबादि खेला गेलेनानै जों बेबादिनो गेलेयोमोन गेलेनाया जोङो बेबादिनो दावगालांनो हादोंमोन सोलोंलांनो हादोंमोन दा जोंनि गियानखौबो जों दानो हादों खायदा बुध्दिखौ जोंनि बेबादिनो जोंनि सेंग्रा लोगोफोर गथ'फोरा अरायबो गेलेनानै जोङो बांहोलांनाय हादोंमोन बेनि थाखायनो जों अरायबो गेलेनाय हुदाखौ गेलेनांगौ बिदिनो जोंनि गेलेमु गेलेनायाव अरायबो गियानखौ बांहोलांनो सोलोंलांनो हादोंमोन दा जोङो बेबादिनो गेलेनाय हुदाखौ जोङो गेलेनांगौ जोंनि देहानि थाखायबो जोङो गेलेलायोबा मोजां देहा मोनो दा जोङो बेबादिनो गेलेनाय हुदाखौ जों गेलेलायनानै जोंनि गियानखौ अरायबो बांहोनो हायोमोन बेबादिनो जों जोंनि बे ओन्दै समखौ जों बेबादिनो हगारनानै जों बेबायदिनो थाइमखौ बारहोनांदों